السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ یہ میری فون بلال ٹریول گاڑی ایجنسی کے پاس لگی ہے کیا او اچھا اچھا اصل میں ہم لوگ کچھ ساتھی ہیں اور ہم وہاں کی جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں جلالہ گڑھ کا قلعہ جو ہے جی جی جی تو آپ کے ایجنسی میں جو ٹریول گاڑی بلال ٹریول گاڑی ایجنسی جو ہے تو ہمارے لیے کیا سہولت فراہم کرے گی آپ بتا دیجیے نہیں ہم لوگ تو ٹرین سے آئیں گے ٹرین سے ہم لوگ دس لوگ آئیں گے تین دن تک وہاں پہ قیام کرنا ہے سیمانچل سیمانچل ہم کو گھومنا ہے اور تین دن کا قیام کرنا ہے دس لوگ آئیں گے تو آپ پورا ایڈرس بتا دیجیے کہ کیا خرچ پڑے گا ہاں ہاں دو گاڑی دو گاڑی ہی چاہیے تین دن میں پورا سیمانچل گھوم لیں گے کیا تو آپ کا جو بلال ٹریول گاڑی ایجنسی ہے اس میں کوئی ہم کو دقت نہیں نہ پیش آئے گی جائیں گے تو جی جی میں نے سنا ہے آپ کے بہت تعریف سنی ہے اس ایجنسی کے بارے میں اس لیے میں یہاں پہ کال کال لگایا ہوں تو کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں نہ آئے گی چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انشاء اللہ پھر ہم فون کرتے ہیں آپ کو خدا حافظ